अपनी भारतीय संस्कृति बचाने के लिए हमको बच्चों को विरासत में अपने अच्छे संस्कार देना चाहिए अपने धार्मिक भावनाएं उनमें भरना चाहिए सं शुरु बचपन से ही उनको मंदिर जाना रामायण गीता पढ़ना सीखाना चाहिए स्कूलों में भी थोड़ा सनातन धर्म की पढ़ाई होना चाहिए हर हर स्कूल में एक एक बुक धर्म की होना चाहिए ताकि बच्चे कुछ सीखेँ आगे जाकर उनके विरासत में वो अपने बच्चों को क्या देंगे आज हम अपने बच्चों को कुछ देंगे तो वो आगे जाकर अपने बच्चों को भी कुछ धर्म का सिखाएँगे सनातन धर्म को हर जगह मान्यता मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए रामायण महाभारत गीता को सबसे आगे रखना चाहिए उसमें महा भागवत को बच्चों को सीखाना चाहिए सुनाना चाहिए उनको पढ़ाना चाहिए अगर मोबाइल में आती है तो उनको दिखाना चाहिए कि देखो भागवत आ रही है आप सुनो रामायण आ रही है सुनो बच्चे अगर अपन माता पिता नहीं सिखाएँगे तो आगे जाकर वो अपने बच्चों को क्या देंगे क्या सिखाएँगे अपनी विरासत तो मैं संरक्षित करने के लिए यही उपाय है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें उनको धरा धार्मिक बनाएँ उनको नित नेम पूजा पाठ अपनी भारतीय संस्कृति सीखाएँ तो वो आगे जाके अपनी भारतीय संस्कृति को बचा पाएँगे और उसको आगे बढ़ा पाएँगे नहीं तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी